हेलौ औ नोंथाङा बै माबानि रानिनफारानि रिकान्त' बर'मोन नामा अह नोंथाङाथ' आंनि खामार दैसानि बसुमतारी ओमफ्राय नोंथाङाथ' साहाफात बागान मावगासिनो नङा होमबा उम उम ओरैनो खोइ बोसोरसो जाखो उम उम उम आंबो एसे साहाफाटखौनो गायनो सान्दोंमोनलै हा दख्लासे दंमोन बैखिजाय फोथाराव दैलाम खाथि थिंजाय उम उम उम उम उम उम उम उम ओइ उम उम आंनाबो बे अह अह आहाबो बे नै बिघानि बारगोन एसे आराइ बिघासो जानो हागौ नामा ओरैनो थास्लाय स्लाय इखौनो गायनो सानदोंमोन आङो उम उम उम ओमफ्राय फुलिफोराबा मा मा दामबा दाबा आरो बबेयाव मोनो इखौ अह अह अह अह अह उम उम उम उम ओरैनो गर बेसेबांसो गोलैगोनबा

उम उम उम उम अह नंगौ नामा उम अह अह अह अह उम उम उम ओरैनो खालामगोन खालामनो सानबाय र' ओमफ्राय बे आराइ बिघासोआव खोइदालसो जागोनब्ला ओरैनो आन्दाज दं नामा एसे दे होमबा नोंथां गोजोननाय थाबाय जागोन दे उम थां उम